جی کہ آپ نے پوچھا ہے كہ اردو زبان كیسی ہے تو اردو زبان بہت ادب والی زبان ہے اردو زبان بہت پیاری ہے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جب كوئی بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے كہ اس كے مںھ سے پھول چھڑ رہے ہوں اور بہت ادب كے ساتھ بولتا ہے اور میں بھی چاہتی ہوں كہ میں زیادہ سے زیادہ اردو زبان بولوں اردو ایک تركش الفاظ ہے اردو میں بہت سی تاریخیں ہیں جو کہ اسكالرس اور رائٹرس كا كہنا ہے كہ بہت الگ الگ زبانوں سے مل كر ایک زبان بنی ہے جیسے فارسی اور وغیرہ وغیرہ ان زبانوں سے مل كر ایک زبان بنی ہے جس كا نام اردو ہے اردو بہت پیاری زبان ہے اردو جب ہم ہندوستان میں آئے تھے تو سب سے پہلے ہم نے اردو زبان سنی تھی اور ہم چاہتے ہیں كہ اردو زبان ہم سیكھیں بولیں سكھائیں اپنے چھوٹوں كو بلوائیں كیوں كہ اردو زبان بہت اچھی زبان ہے اس كی تاریخی بہت زیادہ ہے یہ وقت كے ساتھ بہت جلدی ابھر رہی ہے اور اپنے اندر بدلاؤ لا رہی ہے